सर्वप्रथम जो मेरी किताब है वो है रामायण जी इसमें जो चैलेंज है उसमें है कि एक रावण जो है एक पतिव्रता नारी सीता को बेवकूफ़ बना के भगा लाया सबसे बड़ी विशिष्ट विडंबना की बात है और ये चैलेजिंग वाली बात है फिर इसमें दूसरी बात ये है कि इसमें परिवार के साथ जो चर्चा करते हैं उसमें ये है कि हमको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए एवं व्यावहारिक ज्ञान हमें जो है रामायण से प्राप्त होता है उसके आलावा हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि बड़े ही हमको जो है मार्गदर्शन करते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज जो परिवार में ये है कि अगर हम रामायण की तरह हमारे परिवार में रहेंगे तो हमें आपस में भाईचारा प्रेम भाव बढ़ता रहेगा और हमारी जो है लोगों के दिमाग में भी हमारे संगठनात्मक प्रणाली पैदा होंगी